हमारे गाँव में स्टेडियम में जैसे हिंसा हो जात लड़ाई हो जाती है तो मतलब हमारे यहाँ पुलिस वगैराह यह सब आते हैं दोनों पक्षों को बैठा कर समझाते हैं कि लड़ाई का मामला आगे ना बढे़ और समझाते हैं दोनों पक्षों को तो उसके बाद हमारे यहाँ तो हिंसा होती नहीं है मतलब पिछले साल हो गई थी मतलब हमारे रोहित भाई साथ तो ऐसे में हमारे मतलब होने के बाद पुलिस आई उसके बाद लड़ाई को समझाया हम दोनों पक्षों को बैठा कर उसके बाद मामला शांत नहीं हुआ तो उसके बाद फिर से पुलिस वाले मतलब दोनों पक्षों को आपस में बात चीत करके मतलब स समझा दिए और हमारे यहाँ तो अक्सर हिंसा होती नहीं है हमारे यहाँ मिल जुल कर सब लोग लेते रेहते हैं और लड़ाई वड़ाई वगैरह नहीं होती है और जो हम लोग हैं हम लोग साथ में मिल कर रहते हैं हमारे यहाँ लड़ाई कि कोई नाम की चीज़ ही नहीं होती है और हिंसा हमारे मतलब गाँव में हिंसा नाम की चीज़ है ही नहीं और हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ हिंसा होती है तो लड़ाई होग होती है तो सर सर जो टीचर रहते हैं तब सर लोग तो हम लोग को मतलब समझाते हैं कि हिंसा करोगे लड़ाई झगड़ा कुछ फ़ायदा नहीं होगा लग जाएगा ऐसे हम लोग को समझाते हैं तब उसके बाद हम लोग फिर जाते हैं अपना खेल कूद समाप्त करके घर आते हैं फिर बाद में हमारे घर पुलिस आती है मतलब मैटर को सोल्व करके उसके बाद हम लोग जैसे कहीं और चले गए हॉकी खेलने हॉकी में किसी को लग गया तब हम लोग जैसे हम हमारे साथ वे लोग हिंसा कर लिए तो हम लोग रास्ते में आने लगे तो वे लोग हम हमको मार दिए तब सर लोग वहाँ पर जैसे नहीं रहते तो हम लोग केस करने जाते करने जाते पुलिस स्टेशन पर स्टेशन पर जाने के बाद तो वहाँ केस करते हैं तब पता हमारे सर लोग भी मतलब साथ में रहते हैं हिंसा करते समय स्कूल में भी हिंसा हो जाती हैं हमारे साथ हमारे प्रति हमारे मित्र के प्रति तब वहाँ भी लड़ाई हो जाती है फिर उसके बाद सर लोग भी आकर छुड़ा लेते हैं उसके बाद फिर बाद में फिर हम लोग नहीं बोलते हैं नहीं तो एक दुसरे से कोई नहीं बोलता उसके बाद बाद में से से फिर मित्रता हो जाती है पर हमारे गाँव में हिंसा होती है क कभी कभार किसी से तब उसके बाद हम लोग मतलब उस हिंसे को दोस्ती में बदल देते हैं जैसे कभी मार लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं था हिंसा हुआ ही नहीं था इनसे